रनिंग असेंगी केह्ड़ी जगह करना शैल लगदी ऐ बेसीकली रनिंग ते पढ़दा मौकी जे कॉलेज जन्ने ते कॉलेज ग्राउंड बिच बी करने आं पर जेकर रनिंग दी गल्ल करने आं ते अस ग्राएं लोक शिड़कें बनी दी शिड़क निकली दी प्ही उत्त शिड़कै बिच निकली दी किलोमीटर लग्गे दे कि'न्नै किलोमीटर दौड़ना इत्थां दौड़ियै अस कि'न्ने किलोमीटर असें क्रॉस कीता ऐ ते इं'या गै जेह्ड़ा ऐ उत्थें शिड़कै च रनिंग करना असेंगी बड़ा अच्छा लगदा ऐ रोड़ साफ होंदा ग्रांईं लोकें इन्नी गड्डियें दी आओ जाई बी निं होंदी ऐ की जे उत्थें टैमें टैमें दी गड्डी चलदी इक्क ते बडलै जानी होंदी ते इक्क ते संञै लेऔनी होंदी उ'ऐ बापस परतोइयै केईं बारी बडलै ग्रांऽ गी बी औंदी ते संञै लै ग्राएं बी औंदी ऐसा बी होंदा ऐ पर एह् ग्रांऽ च जेह्ड़ी ऐ ओह् रनिंग जेह्ड़ी शिड़का रनिंग करना अच्छा लगदा ऐ पर केईं बारी ओह् खतरनाक बी होई सकदा ऐ केईं बारी गड्डी बीा आई सकदी अगुआं इ'नें चीजें दा बी असें खासा ध्यान रक्खना पौंदा ऐ होर हां उस रनिंग दे दौरान इक्कलै जाना साढ़े लेई खतरा बी होई सकदा ऐ की के बक्करवाल रौहंदे इत्थें ते बक्करवेले कुत्ते बी रक्खे दे होंदे ते रातीं ओह् कुत्तें गी खोह्ल्ली छुड़दे ते ओह् कुत्ते बड़े तेज तरार होंदे खतरनाक होंदे इस करी जेह्ड़ा एह् इक्कलै जेह्ड़ा रनिंग करना खतरे कोला खाली निं ऐ रनिंग करने ई जाना होऐ तां भाई दौ त्रैऽ लोक जेह्ड़े कन्नै होने चाहिदे तां ओह् साढ़े कन्नै होन तां अस जंदे भी उसलै गै है'न इं'या अस नेईं जंदे क्योंकि इं'या जाना होऐ जेकर तां ओह् साढ़े लेई खतरा होंदा ऐ इं'या इ'नें चीज़ें दा जेह्ड़ा खासा ध्यान रक्खेआ जंदा बाकी रनिंग आह्ला जेह्ड़ा ऐ ग्राऊंड बिच बी अच्छा ऐ कॉलेज ग्राऊंड बिच जेल्लै दौड़ लान्ने बडलै बडलै बिलकुल पद्दरा ग्राऊंड खब्बल घाऽ जम्में दा खैर ओह् जेह्ड़ा ऐ मज़ेदार ऐ

ओह्बी साढ़े लेई जेह्ड़ा ऐ ते इक्क ते जेह्ड़ा आपूं बिचें मलाप होई जंदा यारें दोस्तें दा ते दूआ कन्नै